ٹرین کی نشستیں عام طور پر ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوتی ہیں اور ہر نشست پر ایک یا دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں زیاد تر ٹرینوں میں نشستیں آرامدہ ہیں اور ان میں سر کے لیے سپوٹس بازوؤں کے لیے رکاوٹیں اور ٹانگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے کچھ ٹرینوں میں نشستیں بھی تبدیل کرنے کے قابل ہوتی ہیں تاکہ وہ بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے سفر کرنے کے لیے موزوں ہو سکے ٹرین کے ہر برتھ عام طور پر ٹرین کی چھت کے نیچے واقع ہوتے ہیں اور وہ دو یا چار آدمیوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں برتھ عام طور پر آرامدہ ہیں اور ان میں سر کے لیے سپورٹ بازوؤں کے لیے رکاوٹیں اور ٹانگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے ٹرین کے انجن ٹرین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انجن عام طور پر ٹرین کے آگے واقع ہوتے ہیں اور وہ ڈیزل الیکٹرک یا گیس کے انجن ہو سکتے ہیں